रोजी रोटीलेल तऽ अभी हम पढ़ाइ कए रहल छी लेकिन ओना रोजी रोटीके लिए अभी ओतेक खास हम सोचलहुँ हँ नहि फिर भी रोजी रोटीके लेल अभी हम अभी स्टुडेन्ट छी तऽ स्टुडेन्ट लाइफमे पढ़ाइ कए रहल छी अभी हम जेना टेंथ पासकऽ कऽडिप्लोमामे एलु हँ तऽ ई एकटा हमर ई करियरके लिए रास्ता ही बना रहल छी जे डिप्लोमा करिकऽ बी टेक करबय तऽ आगाँ जाके कोनो सरकारी या कोनो प्राइवेट जॉबमऽ हमरा बहुत अच्छा ई पद मिलतय बहुत अच्छा इनकम मिलतय जाहिसँ कि हमर आगाँ परिवार मतलब रोजी रोटी सब बहुत अच्छा चलतय आओर जेना शिक्षाके लाइनमे जेना रोजी रोटीके लिए बहुत ई होइत छै जे अगर बहुत अच्छा शिक्षा यऽ अहाँकऽ तऽ बहुत अच्छा अहाँ आगाँ जाके करबय आओर बहुत अच्छा ई करबय जेना हमर अभी डिप्लोमा करिके बीटेक करबय तऽ ओहिमे अगर बी टेक कऽ कऽ बहुत अच्छा जॉब मिल जेतय हमरा तऽ तब तऽ बहुत अच्छा बात छै आओर नहि तऽ हम कम्पटीशनके जेना पहिलहोसँ सोचने रहु जे हम कम्पटीशनके तैआरी करबय तऽ अगर बी टेक करिकऽ बहुत अच्छा जॉब नहि मिलतय तब बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऑपर्चुनिटी छै अभी इण्डियामऽ तऽ हम बहुत अच्छा तऽ मतलब हम बहुत अच्छासँ तैआरी अभिओ कऽ रहल छी आगाँ भी करैत रहब जे बहुत अच्छा कोनो कम्पटीशने मऽ अगर निकलि जाइए या कोनो भी सेक्टरमऽ बहुत अच्छा जॉब निकलि जाइए जाहिसँ हमर करियर बहुत अच्छा बनि जाय तऽ हम ओहिला प्रयास अभियो कऽ रहल छी अभी हम भले स्टुडेन्ट लाइफमे छी लेकिन प्रयास हमर अभी भी कार्यरत यऽ